भारत जसो प्रगती करपाक लागलो तशें शिक्षणूय भारताच्या चडश्या नागरीकांक मेळपाक लागलें भारताच्या सगळ्या काना कोपऱ्या मेरेन पावपाक लागलें हाका लागून चडश्या लोकांक पदवी मेरेनचें शिक्षण पूर्ण करप खुबूच सोपें जालां सद्या जे लोक उच्च शिक्षीत जातात ते भारतांत तशेंच भारताच्या भायर वचून नोकऱ्यो मेळोवपाक शकतात पूण जे लोक फक्त पदवी करून रावतात तांकां नोकरी मेळप खुबूच कठीण जाता एकूच जर खंयूय जॉब वेकन्सी आसली जाल्यार ताकाच कितलेशेच उमेदवार आपल्यो पदव्यो घेवन आपूण लायक आसा म्हणून सांगपाक येतात हाका लागून सर्त खूब वाडटा आनी चडश्या लोकांक नोकऱ्यो मेळना हाका लागून भारत सरकारान खुबशे ट्रेनींग कोर्सीस स्टार्ट केल्यात तसेच मेक इन इंडिया स्टार्ट अप इंडिया हाच्या अंतर्गत खुबूच स्किमी दिल्यात जाचो फायदो लोक घेवन आपल्याचें स्कील डेवेलोपमेंट करतले सो अशें जर प्रत्येक मनशान जर केलें आनी सरकारी नोकरेचेरूच अवलंबून जर रावले ना जाल्यार प्रत्येकाक नोकरी मेळप प्रत्येकाकूय सोंपें जातलें आनी सरकाराच्या फुडलें आव्हानूय मातशें सोंपें जावपाक मदत जातली